किसी भी चित्र को बनाते समय पहले इंसान के माइंड में वह चित्र को छापना पड़ता है उसके बाद सेम टू सेम उसको हम पेपर में उतार के और उसको कलरिंग करते हैं पेड़ किस कलर का है तो पेड़ हरा कलर का है उसका तना किस कलर का होता है तो उसका तना भूरा ब्लैक इस टाइप का तना होता है घास किस कलर का होता है तालाब किस कलर की होती है तो पहले जो है इंसान के चित्र बनाने से पहले इंसान के मन में वह चित्र को छापना पड़ता है इधर क्या होगा उधर क्या होगा दो चार घर बना दिए घर के पीछे पेड़ बना दिए दूर पहाड़ बना दिए आसमान में सूरज बना दिए उसके बाद जो है चिड़िया वगैरह उड़ रही हैं ठीक है नीचे जैसे पेड़ है पेड़ पर घोसला हो गया घर है घर के रास्ता हो गए बगल में बाग बगीचा हो गए तरह तरह के फूल पत्तियाँ हो गए यह चीज बनाने के बाद बगल में तालाब हो गए तालाब में फिर तालाब में कमल का फूल होना चाहिए तालाब में आपको बत्तख या चिड़िया कछुआ वगैरह वगैरह हंस इत्यादि का मन में फिगर बना उसके बाद हम उसको कॉपी पेपर पर उतारते हैं उसके बाद बनाने के बाद उसको कलरिंग करते हैं तो हंस किस कलर का होता है हंस वाइट होता है उसका चोंच हल्के रेड कलर के होता है ह जैसे घास जमीन पहाड़ पेड़ घर इस सभी को हम कलर करते हैं कलर करने के बाद जो मन में जो मन में तस्वीर बना था वह सेम टू सेम हम पेपर पर उतार देते हैं इससे मन के भाव को पेपर पर छापना यह व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार भावनाओं को हम पेपर पर शामिल करते हैं